हांवें एमेझॉनसून न्ही जिन्स घेतलेली ऑनलायन ती न्ही म्हाका सारकी फिटींग जायना म्हण हांवें पळयलेली न्ही ती डिस्प्ले केली ती तुमच्यानी सो तशी ना ती ही सगळी म्हाका लूज जाता फिटींग सारकी ना आनी कलरूय म्हाका तो येवना लायट कलर येयला तुमचे तेजे ते दाखयतालो डार्क कलर आनी तो येयला म्हाका लायट कलर सो हांव ती एक्सचेंज करूं सोदतां एक्सचेंज केल्यार तुमचे कडेन कितें ऑफर आसा की तुमी म्हाका तुमी कॅश दिवं शकता की बँकान पयशे येतले नाजाल्यार हांव तेजे बद्दल दुसरी कितें घेवं शकता तुमचे कडेन आनी अशें बरें पीस आसा जिन्साचे तूतून जाल्यार म्हाका तुमी दुसरे दिवंक शकता नाल्यार हांव रिटन करता तुमचे कडेन तुमगे डिलवरी बॉय येता तेजे कडेन तुमी म्हाका हांव तेजे डिलीवरी रिटर्न करता सो तुमी ते म्हाका कॅश दिया नाल्या म्हज्या बँकान घाला नाल्या एक ऑपशन आहा तुमी म्हाका दुसरी किदें पीस हाडून दिया ओके किदें तें म्हाका सांग थँक्यू